ہلو وعلیکم السلام السلام علیکم آپ وندنا بول رہی ہیں ہم میرا کرتی کے دکان ہے ہم کرتی ارتی بیچتے ہیں کس ایریا میں اچھی کرتی مطلب بکے گی بتائیے آپ اوکے اچھا اور چورے اورے میں ادھر لال گنج

ہاں ہاں

بہت سی ڈیزائنیں ہیں

ہوں

اور آپ جتنے تک لینا چاہیں گی دو ہزار تین ہزار ہاں ہاں ایک ہزار کی کرتی پڑے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر دیں گے اپنا ایڈریس بتا دیجیے گا اور کس کس جگہ پہ زیادہ کرتی بکے گی وہ بھی بتا دیجیے گا مجھے ایڈریس دے دیجیے گا ٹھیک ہاں کون سی کون سی ڈیزائن کون سی ڈیزائن مطلب کیسا چاہیے کیسا نہیں چاہیے اچھا ٹھیک ہے

ٹھیک ہے تب

لال گنج اور کتنے تک کتنے تک لیں گے دو تین دن لگے گا ہاں دو تین دن لگے گا ٹھیک ہاں نہیں نہیں کرتی بیچتے ہیں اور کچھ نہیں ہاں ہاں کلر ہر کلر کا ہے آپ لے سکتی ہیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک